جیسا کہ مجھے بہت ہی ضروری کام سے باہر جانا تھا جس کے لیے میں نے انٹرنیٹ پہ سرچ کیا اور مجھے آپ کا ٹریول ایجنسی دکھائی دیا جو کہ بہت ہی اچھی ریٹنگ سے تھا تو میں نے آپ کے ٹریول ایجنسی سے بات کی اور میں نے کیب بک کی تو میں نے کیب لے کر جب ڈرائیور آیا تو پہلے تو وہ لیٹ آیا اس کے بعد جب میں اپنے مقام پر پہنچا تب تک ٹرافک کی وجہ سے دوسری وجاہت سے مجھے لیٹ ہوگئی جس کی وجہ سے میری فلائٹ چھوٹ گئی جس سے میرے ساتھ ڈرائیور کا پیش آنا بھی کچھ ٹھیک نہیں تھا جس کے لیے میں بہت ہی ناراض ہوں اور میں نے اماؤنٹ بھی پے کر دیا ٹیکسی میں بیٹھنے سے پہلے مجھے ذرا بھی اندازہ نہیں تھا کہ ٹیکسی ڈرائیور ایسا رہے گا تو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ جو اماؤنٹ میں نے پے کیا ہے اس اماؤنٹ کو مجھے واپس دے دیں